हैल्लो हांजी हांजी हां मैडम जी ठीक ऐ ठीक चला दा नेईं नेईं इयां होई निं सकदा मैडम जी सारे पैक करियै दित्ते मैं आप्पे ते पैक कीते ओह् नेईं नेईं खराब नि होने चाहिदे उ'दे च नेईं नेईं मैडम कैसी गल्ल करदे ओ यरो असें साढ़े इन्ने लोक लेइयै जन्दे मैडम दी असैं पूरे स्हेई तरीके नै दित्ते यरो पैकिंग ही पिच्छोआं इयै नेई आंदी जि'यां पैकिंग आई उ'आं तुसें देऊड़े पूरे पूरे नेईं मतलब ओह्दे हांजी हांजी ओह्दे च नेईं यरो स्हेई आए दा सारा तुसें स्हेई भेजे दा असैं फलानी जगह वि भेजेआ मैं दो चार जगह पैह्ले बी भेजेआ उं'दा कोई लाह्मा निं आया नेईं तुस अच्छा थुआढ़ा खराब आया नेईं खराब इय्यां कि'यां होइया इस बारी

ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके